साढ़ी खेती बाड़ी बिच एह् टैकनिकल चेंजिज आइयां जि'यां के पैह्लें पैह्लें लोकें दांद रक्खे होंदे हे ओह्दे पिच्छें हल्ल ब'न्नियैं खुम्बे बाह्ंदे हे अजकल मशीनां आई दियां जि'नेंई पंज सत्त दंदे जेह्के लग्गे दे गोल घुमदे ओह् चलदी जंदी अग्गें डिज़ल कन्नै चलदियां ओह्दे कन्नै बड़ी मतलब बड़ा टाइम बचदा जेह्का कुसै इक दांदै कन्नै अद्धै घैंटै बाह्ना होऐ तां ओह् पंदरैं मैंटैं बाही सकने खुम्बा पलस्स ओह् बड़ा बरीक बाह्ंदी जेह्ड़ा खुम्बा मशीन ऐ जेह्ड़ी बड़ा स्हेई बरीक करी ओड़दी जमीन गी ढिल्ल ढुल्ल भनने जरूरत निं पौंदी ऐ जि'यां पैह्लें असें बड़े टलोट बनाने पौंदे हे ढिल्ल भननै आस्तै ढिल्ल भनने अजकल ओह्दी जरूरत निं ऐ मशीनै कन्नै टैकनिकल चेंजिस जेह्कियां होई गेइयां एह्दी बजह् कन्नै खेती बाड़ी होर आसान होई अस कुतै बी उस मशीने पजाई सकने निक्की मुट्टी जगहै उप्पर जित्थै अस दांद निं चलाई सकदे हे जि'यां कोई बड़ी फिक्स जगह् होंदी ही एह्दा बहुत फायदा असें कि फसल बी होआ दी त्यार होआ दी एह्दी बजह् कन्नै बड़े बैनीफिटस न एह्दे